ہلو ہاں ہلو بھیا آپ کی شاپ کُھلی ہے نہیں کیونکہ میں صُبح سے دو بار آ کر جا چکی ہوں کُھلی نہیں تھی کیوں مجھے جیو میٹری کٹ چاہیے تھی کیا کیا آئے گا نہیں مجھے تھوڑا مطلب تھوڑا اور بڑا چاہیے تھا کیونکہ میں نارمل ایک اسکول کی اسٹوڈینٹ نہیں ہوں میں کالج کی ہوں آرکیٹیکچر والی ہوں تو اُس میں تھوڑا زیادہ سامان چاہیے تو اِس لیے میں پوچھ رہی تھی آپ کے پاس وہ مِل جائے گا ہاں بھیا فوٹو بھیج دیجیے گا اور یہ بتائیے کہ اُس میں وہ کتنے مطلب کتنے کا آئے گا ایک اور ایک بار اگر میں ایک مطلب ایک بنڈل لے لوں پورا تو ایک مطلب ایک بلک میں مطلب کچھ کم نہیں ہوگا میرے کو دس چاہیے دس پیس چاہیے تھا ہم لوگ کچھ چار پانچ اسٹوڈنٹس ہیں تو ہم لوگ سب کو چاہیے تھا بھیا تو بہت مہنگا بول رہے ہو آپ کچھ ڈسکاؤنٹ کر دو

اچھا دو سو دو ہزار کر دو اِس کو میں ہمیشہ سے آپ کے دُکان سے لے جاتی ہوں سارے آج تو میں چار پانچ میں اپنے آپ خود لے جاتی ہوں میں چار پانچ اور لے کر کے آ رہی ہوں ٹھیک ہے تو مجھے ڈلیوری کرا دو ٹھیک ہے ٹھیک